कोनो भी प्रतियोगिता परीक्षाक तैयारीके लेल अवेयरनेस जकरा जागरुकता कहल जाइत छै ओ बहुत जरुरी होइत छै आओर जागरूकता समाजमे जे गतिविधि चलि रहल छै प्रान्त देश विदेश अन्तरराष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रान्तीय स्तरपर जे सब किछु भऽ रहल छै ओकरा बारेमे जानकारीकेँ प्रोवाइड करओतै कतयसँ प्राप्त हेतैक जाहिर छै ओ मीडियासँ होइत छै आओर तैँ हम कहितो छियैक जे आब जे इन्फॉर्मेशनवला मीडिया सब छै चाहे ओ सोशल मीडिया होइ आकि टेलीविजन मिडिया होइ ओ बहुत काजक होइत छै आओर बहुत रास प्लेटफॉर्म भेटलासँ अनेक तरहके दृष्टिकोण सेहो विकसित भऽ रहल छै आओर लगातार बेसी प्रतियोगी प्रतिस्पर्धी समाज सेहो निर्मित भऽ रहल छै तकनीक ओकरा ओहि प्रतिस्पर्धी समाजमे सामञ्जस बैसाबऽ लेल बड़ा महत्वपूर्ण काज कऽ रहल छै आओर निश्चित तौरपर प्रतियोगी परीक्षाकेँ तैयारी करैवला वस्तु विषयकेँ बुझियै तऽ ओतयके जे कठिनाइ छै जे समस्या छै ओकर समाधान कोना करियै ई बुझै लेल मीडिया हाउसेस बहुत मदति कऽ रहल छै